मां हा अहिड़े विषयनि ते लिखण थी चाहियां पई जंहिंमें असांखे थरी घणी हिचकिचाहट थींदी आहे छो कि हे संवेदनशील विषय आहे ऐं समाज इन खे क़बूलंदो बि न आहे जो कि हे लिव इन शिप जेका आहे लिव इन शिप जेका हाणे शुरु थी आहे उन में ॿई भावर ॿई छोकिरो ऐं छोकिरी जॾहिं पाण में कढाराइनि था त उहो सही कोने को असांजे समाज जे लाइ सुठो कोने को ऐं असां लिखण बि चाहियूं था पिया असां उन्हनि खे फॉलो फॉलो करे उन्हनि खे मना बि था करणु चाहियूं लेकिन हो मननि नथा पिया त असां ख़ुदि चाहींदासीं कि सरकार हिन विषय ते ध्यानु ॾे ऐं लिव इन जो ख़तमु करे विषय छो कि इन में असांजी न परिवार थो वधिजे न असांजो उन में माउ पीउ जी बुज़ुर्गनि जी कोई सेवा थी थिए न असांजो इन में को वंश थो वधिजे त असां चाहियूं था कि लिव इन शिप जेका आहे ख़तमु थियणु खपे ऐं सरकार इन पासे ध्यानु ॾे छो कि असां लिखंदा आहियूं त असांखे थोरी सी हिचकिचाहट बि थींदी आहे ऐं समाज बि इन खे क़बूल नथो करणु चाहे पियो